نواسی ایک ہزار پانچ سو بیس دس ہزار دو سو پچاس دو ہزار آٹھ سو بیس نو ہزار دو سو بیس